थधि जो टाइम आहे मूंखे मॉइस्चराइज़र जी ज़रूरत हुई त मां रामनगर में दीप ब्यूटी शॉप ते वयमि मां उन्हनि खे चयो मुंहिंजी चमड़ी सुखी रुखी थी वई आहे त मूंखे हिकु सुठी कंपनीअ जो मॉइस्चराइज़र ॾियो त हिननि मूंखे पोंड्स कंपनीअ जो मॉइस्चराइज़र ॾिनो मां घर वञी उहो ॿ टे ॾींहं लॻायो त मुंहिंजी त्वचा मुलायम थी ऐं जेके हल्का हल्का दाग हुया उहे बि हटण लॻा उनखां पोइ मुंहिंजे चहिरे में थोरो कलर में फेयर लॻो इहो प्रोडक्ट्स मूंखे ॾाढो सुठो लॻो उन भाई बि मूंखे सुठी सलाहु ॾिनई मां बि ईअं ई कंहिंखे चवंदमि लॻाइणो हुजे इहो त पोंड्स जो ई यूज़ करणो